नमस्कार तुमी तुमी गायड न्ही आं बरें जालें म्हाका एक्चुली फार्मागुडी फोर्टाचेंच इनफोर्मशेन जाय आशिल्ली हय गूगला वयल्यान मेळ्ळो म्हाका एक सांगात फर्मा हांव पणजे आसा पणजेंच्यान फार्मागुडयेर येवपा खातीर सादारण म्हाका कितलो टायम वतलो पस्तीस मिनटां लागतली न्ही पस्तीस मिनटां बरें आनी खंय येवन म्हणजे खंय स्टोप घेवपाचो फार्मागुडी फोर्टाचेर वतली जाल्यार

अच्चा तो आमी खुबशे फावटी म्हणजे जालां कितें आमी गोंयकारच पूण आमी खूब तेप जाली आमी मुंबय सेटल जाल्ली सो मुंबय स्थायीक जाल्ली सो थंयच्यान आतां आमी गोंयांत आयल्यात म्हाका फक्त इतकेंच जाय आनी शिवाजी बद्दल तर तुमी जाणांत आमकां सगळ्यांक मोग आसा गोंयांत आयलें आनी फार्मागुडेर वचूना अशें जावपाक शकना न्ही हो किल्लो कितलो टायम मेरेन उघडो आसता म्हणजे केन्ना मेरेन आमकां पळोवपाक

बरें बरें

बरें बरें बरें थंय एक देवूळय आसा दिसता आं कांय कमी जावचें ना बरें बरें हांव रोखडोच बरें हांव पयशांचे मातशें म्हजे फेमेली कडेन उलयतां आनी रोखडेंच तुमकां कळयतां बरें देव बरें करूं हय